औ औ गुड मर्निं

औ औ

औ औ नंगौ जोंनावथ' दायो नांगौ नांनायालाय मेट्स टिचार नांगौ जादों नोंना बेलेगाव मावनाय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटफोर दङ नामा औ औ

अ अ थिकआनो दं दा जोंहाथ' बेबायदि सेलारिखौ बारा एसेबां हाइ माबायाव होनो हानाय नङा फाइभनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जागोन दा लवारनि थाखायसो नांखागौ नांनायालाय मा कुवालिफिकेसना बिदिनो डि एल एद फोर दं नामा दङ अ दे जागोन दे बिदिबा नोङो लानानै बाय'डाटाखौ माबा खालामनानै जमा खालामनानै स्कुलाव खनसे फैबानो जाबाय नोंनि माबाखौ नायगोन आङो नायनानै माबा खालामगोन दे

औ औ फैनो हागोन औ फैनो हागोन नोङो मोजां माबा ओरैनोथ' क्लास माबासिम सिक्सफोरसिम लानांगोन क्लास सिक्ससिम हागोन दा ना दे दे गाबोन फैबानो जाबाय औ औ दे गाबोन लोगो मोनलायनोसै औ देह